دہلی میں قانونی نظام پیٹنٹ ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ جیسے سنجیدہ مسئلوں پر دہلی حکومت اپنی نظامی طور پر الگ الگ طریقے سے کوشش کرتی ہے جس میں سب سے پہلے وہ وہاں کے لوکل بندوں سے بات چیت کرنا زیادہ پسند کرتی ہے وہیں آگے بڑھیں تو قانونی نظام پیٹرن کو ایک لائن میں تصوری طور پر دیکھا جائے تو وہ پہلے سے ایک اس کے لیے ٹیم اختیاری طور پر اسے مقرر کرتی ہے اور وہ ٹیم کوپی رائٹ اور کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک جیسی مدعوں پر اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں اور انہیں پوری طریقے سے قانونی دائرے میں رہ کر اسے پوری طرح سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ناکامیاب نظر آتی ہے کیونکہ جو ٹیم ان کے دوارا تیار کی جاتی ہے اس ٹیم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کرنے والے بندوں سے اپنے پیسے لے لیتے ہیں اور حکومت کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کرتے ہیں یہیں نظام پیٹینٹ کو آگے بڑھ بڑھانا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے ٹریڈ مارک اور کوپی رائٹ جیسے مدعوں پر ایک اخلا قی طور پر نظام لانا بہت ضروری ہے اور ان میں سخت قانون کے دائرے میں رہ کر ان کی ان کی دیکھ ریکھ کرنا بھی ضروری ہے یہی ہے کہ دہلی حکومت ان نظام پیٹنٹ کو ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ جیسے دانشورانہ املاک کو مسائل کرتی ہے